जय झूलेलाल असांजे भारत देश जो ट्रांसपोट सिस्टम ॾाढो सुठो आहे ऐं ॾाढो बढ़िया आहे सॼे दुनिया में असांजे भारत जो ट्रांसपोट सिस्टम ॿिए नम्बर ते ईंदो आहे नंढनि नंढनि शहरनि में हिक जॻह खां ॿिए जॻह ते वञण जे लाइ ऑटो टेक्सी बसियूं रिक्शा रेलगाडी सभु मौज़ूदु आहिनि अगरि कंहिंखे हिक जॻाए खां ॿिए जॻाए ते वञिणो आहे त हुन ज़रिए सां वञी सघिजे थो अॼु हर हिक खे पंहिंजियूं गाॾियूं आहिनि सरकारि ॾाढा सुठा रस्ता ठाहे रही आहे नयूं नयूं फ़ुलियूं ठाहे रही आहे ऐं इनकरे सहूलियतूं ॾाढी वधी वेयूं आहिनि ऐं आम माण्हुनि खे ॾाढी सहूलियत मिली वेई आहे हिक जॻह खां ॿिए जॻह ते वञण जे लाइ पर अॼु गाॾियूं जाम वधी वेयूं आहिनि तंहिंजे करे असांजे देश में पोल्युशन वधी वियो आहे हेॾियूं गाॾियूं हुअण जे करे एक्सिडंट त थियनि था हेॾियूं गाॾियूं हुअण जे करे ट्रेफिक थी थिए इन जे करे सरकारि ॿियो क़दम खणी रही आहे नयूं नयूं तकनिकियुनि सां जीअं मैट्रो मोनो रेल बुलेट ट्रैन सभिनी जे मथां कमु चालू आहे अॻते इहो सभु युस थींदा आहिनि मां ट्रेफिक बि घटि थींदी पोल्युशन घटि थींदो ऐं असांजो देश अॻियां तरक़ी बि कंदो जय झूलेलाल